ناشک ضلع ایک زرعی ضلع ہے اور زراعت اِس کی معیشت کا سب سے اہم حصّہ ہے ضلع میں چاول گندم جوار مکئی کپاس سورج مکھی دالیں اور سبزیاں اُگائی جاتی ہیں ضلع میں مینوفکچرنگ کا شعبہ بھی تیزی ترقی کر رہا ہے ضلعے میں کئی فیکٹریاں ہیں جو مختلف مصنوعات تیار کرتی ہیں جیسے کھانے کی مصنوعات کپڑے ٹائر ٹرک گاڑیاں انجینئرنگ سامان ادویات الکٹرانکس